थर्मोस्टेट या लाइट जैसन चीजकेँ तऽ रिमोटसँ इस्तेमाल नहि कयलहुँ हँ लेकिन टीवीके कयलहुँ हन आओर मोबाइलके भी जे छै से रिमोटके प्रयोग कयलहुँ हँ तऽ मोबाइलसँ टी वी कोना काज करै छै बहुत अच्छा लागल बहुत तरहकेँ बात जते भी चीज छै सब मोबाइलमे रिमोटके मतलब मोबाइलमे सबके रिमोट देल रहल छै टीवीके डीटीएचके डीभीडीके एलईडीके मतलब सब बहुत अच्छा लागल लेकिन ई थर्मोस्टेट या लाइट जैसन चीजके तऽ नहि कयलहुँ हन अगाड़ी भए सकैए मौका मिलत तऽ सुनि रहल छी फाइव जी आबि रहल छै तऽ ओहिसँ फाइव जी होम हेतै घरके सभ काज हेतै फाइव जीसँ अभी तऽ ओहि रुपसँ एखन नहि भेल हँ चालू फाइव जी लेकिन बहुत जगह भए गेल हँ आब अगाड़ी देखियौ की होइ छै एहिमे सुधार हमसब कर पायब कि नहि करि पायब अगाड़ी